मां पंहिंजे घर जे ॿाहिरि हिकु नंढो सो बगीचो ठाहियो आहे उनमें मां नंढा नंढा मस्तु प्यारा पौधा लॻाया आहिनि जीअं उनमें ॿिनि टिनि प्रकारनि जा गुल लॻाया आहिनि ॿिनि नमूननि जूं तुलसियूं लॻायूं आहिनि जीअं राम तुलसी श्याम तुलसी जीअं मनी प्लैन आहे इहो सभु मां लॻायो आहे एलोवेरा आहे त उन्हनि जो मां ॾाढो सुठे सां ध्यानु रखंदी आहियां जीअं उननि खे टाइम टाइम सां मां पाणी ॾींदी आहियां उन खां पोइ जीअं मतिलबु उन्हनि खे जी रखवाली ॾाढी सुठे सां कंदी आहियां जीअं कीड़ा वग़ैरह उन्हनि खे लॻंदा त उहो मतिलबु कीड़नि जो जीअं प्लांट ग्रो लिक्विड ईंदो आहे उहो मां छिणिकारींदी आहियां पतनि जे मथां उनमें खाद विझंदी आहियां उन खां पोइ जीअं घर जी बि खाद वग़ैरह हूंदी आहे त उहा बि मां उनमें विझंदी आहियां जीअं चांहि पती थी उहा मां सुकल करे विझंदी आहियां इनजो मतिलबु उन खां पोइ जीअं मतिलबु चांहि पतीअ जे अलावा जीअं मतिलबु वार वगरि जो थींदो आहे उओ विझां सब्ज़ियुनि जो जेको थोरो थींदो आहे उहो विझां उन खां पोइ टाइम टाइम सां पाणी ॾियां वरी मालीअ खां सलाह पुछंदी आहियां त इनमें मतिलबु कहिड़े पौधे में कीअं पाणी ॾियणु खपे जीअं मतिलबु कहिड़े कहिड़े पौधे में कीअं वधीक पाणी विझंदा आहियूं कहिड़े पौधे में असां घटि पाणी विझंदा आहियूं त उहो असां मालीअ खां सलाह वठंदी आहियां उन खां पोइ थोरी मिट्टी बि मिट्टी बि खोटंदी आहियां खोटे करे उनमें खाद वग़ैरह सभु विझंदी आहियां इन जे करे मुंहिंजे बगीचे में ॾाढा सुठा गुल निकिरंदा आहिनि मुंहिंजो बगीचो ॾाढो सुंदरु लॻंदो आहे उन खां पोइ मुंहिंजी तुलसी बि ॾाढी सुठी लॻंदी आहे मां पंहिंजे बगीचे जो ॾाढो सुठे सां ध्यानु रखंदी आहियां उन खे टाइम सां पाणी ॾियां टाइम सां खाद विझां पंहिंजे ॿारनि वांगुरु मां ख़्यालु रखंदी आहियां टाइम टाइम सां पाणी ॾियां टाइम टाइम सां खाद विझां घर जूं बि कुझु खाद वग़ैरह विझंदी आहियां